جی ہاں میں ڈاکٹر انس بات کر رہا ہوں جی اچھا آپ رات بھر بہت پریشان رہے تو آپ ڈنر میں ایسا کیا لیا اچھا آپ نے شربت اور پیپسی بھی پیا تھا اور اور کوئی پریشانی ہے اچھا اچھا تو آپ ایک کام کریے آپ کے پیٹ میں درد بھی ہے آپ مونگ کی دال کی کھچڑی کھائیے

جی چھلکے والے دال کی کھچڑی اور ہو سکے تو اس کو بنوا کر پی لیجیے

اور آپ کو بخار ہے اور سر میں درد ہے تو آپ ایک کام کریے گا میرا ایڈریس ہے لال املی چوراہے آپ وہاں پر آجائیے گا ڈاکٹر انس کلینک کے نام سے میری کلینک ہے آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا اور میری کلینک پہ آ جائیے گا میں آپ کو بخار کی اور سر درد کی دوا دے دوں گا

لال املی چوراہے پہ جہاں پر پہلے آر ٹی او آفس تھا جی بس وہیں پر ہی ہے بالکل

میری ٹائمنگ ہے جی جی میری ٹائمنگ ہے صبح نو سے بارہ اور شام میں چھ سے آٹھ جی نمبر لگانا پڑتا ہے نمبر لگتے ہیں صبح لگتے ہیں آٹھ سے نو تک جی جی پرچے کی فیس پڑتی ہے سو روپے جی ٹھیک ہے